जों भारत हादरनि मावख'वारि रावफोरा जाबाय हिन्दी आरो इंराजि आरो बे हादरनि माखासे बयजोंबो राज्लायजानाय रावफोरा जाबाय हिन्दी एसामिस बांला बर' गार' सान्थालि हारसा उराव खथ्रि नेपाली राजबंसि

बे हादोरनि रावारि रोखोमथाइनि सोमोन्दोफोरा जाबाय गुबुन गुबुन जेरै जों जोंनि बर' बर' रावजों आरो एसामिस रावजों एसे सोमोन्दो थानाय आरो आं बेखौनो सानोदि गासैबो माहारियारि रावा गावबा गावनि रावा गावबा गावनि बिमा बिमानि राव जेरै बर' आबो बर'नि बिमानि राव बेफोरनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुङो भारत भारतनि मावख'वारि रावफोराव खनला खनला हादोरनि माखासे बयजोंबो रायज्लायजानाय रावफोरानो जाबाय बेफोरनो आरो बांसिन मख'जानाय एबा रायज्लायजानाय रावफोर रावा जाबाय हिन्दी बर' इंराजि एसामिस बिफोरखौनो ख'ना खनला हादोरनि जायगाफोराव बांसिन रायज्लाय जायो